हाँ हेलो हाँ ठीक हैं सर आप कैसे हैं हाँ ठीक चल रही है दुकान और आपकी

हाँ ख़त्म तो हो गया है बहुत सारा सामान हाँ मैं फ़ोन करने वाली थी फिर बिज़ी में बिज़ी हो गई तो इसलिए नहीं कर पाई और मैं अभी आपको फ़ोन करने वाली करने वाली ही थी अभी मैं मुझे अभी जितना याद है मैं अभी आपको उतना बता दे रहइ हूँ फिर मैं आपको बाद में लिस्ट भेज दूँगी ठीक है ठीक है आप नोट कर लीजिए मैं बता रही हूँ चावल पाँच पैकेट है एक किलो वाला और और पाँच पेटी भेज दीजिएगा

और शक्कर भी और शक्कर भी ख़त्म हो गया है तीन बोरी भेज दीजिएगा हाँ नमक नहीं नमक है है हाँ और वह वह जो हाँ हाँ नहीं तेल तो है हाँ दाल लिख लीजिए दाल भी वही बीस पच्चीस किलो भेज दीजिए नहीं साबुन तो है मैं सोच रही हूँ अभी राखी आ रही है राखी रखूँ राखी मिठा वह मिठाई थोड़ा थोड़ा मिठाई वह सेलिब्रेशन जो नहीं आते डेयरी मिल्क के वह वाले भी सब रखूँ तो सोच रही हूँ तो अच्छा तो सेलिब्रेशन है आपके पास अच्छा ठीक है सेलिब्रेशन फिर दे दीजिएगा बीस पैकेट वह बड़ा वाला जो और छोटा वाला भी बीस पैकेट दे दीजिएगा हाँ चॉकलेट में वह जो है डेयरी मिल्क चालीस वाला नहीं आता वह वाला भी एक पैकिट ही भेज दीजिएगा नहीं किटकैट या फ़ाइव इस्टार भी एक पैकेट भेज दीजिएगा फ़ाइव इस्टार और वह क्या वह मसाला रखते है ना चिकन का मसाला वह भी वह दो पैकिट भेज दीजिए और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैं फिर आपको लिस्ट बनाकर भेज दूँगी हाँ राखी रखते हो क्या नहीं नहीं राखी आप रखते हैं क्या राखी है तो राखी भी भेज दीजिएगा अच्छा अच्छा ठीक है मैं फिर आपको और लिस्ट बनाकर भेज दे रही हूँ औ क्या क्या है ठीक